एक जनवरी दुइ हजार तीन दुइ दुइ फरवरी दुइ हजार दुइ तीन मार्च दुइ हजार एक चारि मइ दुइ हजार पाँच पाँच जून दुइ हजार छओ